राजस्थान मे मनोरंजन के सबसे लोकप्रिय साधन कई सारे हैं जैसे कि लोग खेल कूद कर अपना मनोरंजन करते हैं टी वी देख कर अपना मनोरंजन करते हैं साथ में बैठ कर खूब सारे गप्पे मारते हैं उसमे अपनों अपना मनोरंजन करते हैं वह पार्क वगैरह जाकर वहाँ पर झूले झूलते हैं वहाँ पर अपना मनोरंजन करते हैं या फिर हमारे राजस्थान हैं कठपुतली का नृत्य सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है जहाँ जाकर लोग कठपुतली का नृत्य देखते हैं और उसे मनोरंजन करते हैं अपना और बहुत अच्छा लगता है उन्हें वह नृत्य देख कर उनका बहुत अच्छा मनोरंजन होता है कठपुतली का नृत्य देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और उसे देख कर अपना मनोरंजन करते है और बहुत प्रसन्न होते हैं